सबसे मुख्य साधन परिवहन का हम लोगों के लिए है ऑटो या ऑटो नहीं तो अपना स्वयं का साधन बाइक हो कार हो या फिर कोई और साधन हो साइकिल हो या जिसके पास भी है और वह बहुत सारी सुविधाएँ हैं तो इस समय तो हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा ऑटो का ही है ऑटो में सबसे सुविधा ये आ गई कि जो भी ऑटो आ रहें अब सी एन जी हैं और सी एन जी का खर्चा इतना कम है कि ऑटो अगर यहाँ से आपको हाॅस्पिटल जाना है कहीं जाना हो या रिलेशन में जाना हो या स्कूल जाना हो या कहीं मतलब बच्चों को भी जाना हो या किसी को बुलाना हो तो ऑटो भी सबसे अच्छी सुविधा है वो इसलिए है कि जितने में आप प्राइवेट गाड़ी आप अपना फ़्यूल में भराएँगे पैसों का डीज़ल गाड़ी है तो डीज़ल डलवाऍंगे या पेट्रोल डलवाएँगे तो जितने में आप पेट्रोल या डीज़ल डलवाएँगे उससे कम पैसे में ही ऑटो वाला आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुँचा देगा या लेते आएगा तो इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई साधन में या इसपे रोड परिवहन में कुछ है सक्सेस हम लोगों की तरफ़ तो ये है आपका ऑटो और ऑटो के बाद है बहुत छोटी छोटी कारें हैं जो प्राइवेट चलाते हैं जो भी सी एन जी कारें गाड़ियाँ आ रही हैं सी एन जी गाड़ियों में ही फ़ायदा है उसमें आपका किराया कम लगता है किराए के साथ साथ आपको हाँ सुविधाएँ भी मिलती हैं भई आदमी को वो भी चार पैसा कमा लेता है और अपने भी कोई सुविधाएँ बुलाते हैं एक को बुलाएँगे तो रोड पे तो पचासों आ जाएँगे कि नइ सर हमको चलना है आप यही सब सुविधाऍं हैं और आज के समय में परिवहन जो है ये रोड अच्छी हो गई हैं साधन भी मिलने लगे हैं और सरकारी बसों की सुविधा हम लोगों के यहाँ एकदम बिल्कुल नई है दस साल पहले शुरुआत हुआ था इसका दस साल पहले तीन चार साल तक ठीक चला पाँच साल तक ठीक चला उसके बाद सरकारी बसें जैसे लगता है विलुप्त हो गईं उनका कहीं अता पता नहीं चलता है कि सरकारी बसें आख़िर गईं तो गईं कहाँ तो इसलिए हम लोगों के मुख्य मार्ग जो हैं जो भी मुख्य मार्ग हैं हम लोगों का जितना भी चारों तरफ़ से रोडें तो बढ़िया हैं सड़कें बढ़िया हैं लेकिन जो भी रोड या सड़क है उसपे सरकारी बसों का संचालन एकदम नहीं है प्राइवेट बस वाले हैं या गाड़ी वाले हैं उनका संचालन है तो बस से भी आना जाना रहता है लोगों का और इस समय तो इतनी ज़्यादा सी एन जी गाड़ियाँ आ गई हैं ये सी एन जी वाली ऑटो से ही लगभग हमको लग रहा है कि इस नब्बे पर्सेंट लोग सफ़र करते हैं और सी एन जी वाली गाड़ियाँ हमेशा उपलब्ध भी हैं आपके पास आप थोड़ा सा भी अगर कोशिश करें तो सी एन जी गाड़ी आपको फ़ोन करेंगे या फिर मार्केट में जाएँ एक बुलाएँगे तो चार आएगा तो ये सब इसी सुविधाएँ यही सब हैं उसके बाद सब मिला जुलाके सी एन जी गाड़ियों से हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है किराया सबसे पहली चीज़ कि कम लगता है किराए के साथ साथ आपको सुविधा भी नईं नईं गाड़ियाँ हैं उसमें सेफ़्टी सुरक्षा में भी हैं सेफ़्टी में जैसे सी एन जी कार है तो उसमें एयरबैग आगे और पीछे और दाएँ बाएँ गेट में भी अब तो एयरबैग आ रहे हैं तो इस तरीक़े से जितने भी टेक्नोलॉजी बढ़ी है और मुख्य परिवहन का जो भी साधन है सेफ़्टी के साथ है पहले इतनी सुविधाएँ नहीं थी पहले तो लोग यहाँ से दस दस किलोमीटर तक पैदल जाते थे और आज के समय में है कि आपको पैदल चलना ही नहीं है आप तत्काल प्रभाव में गाँव में भी गाड़ियाँ मिल जाती हैं गाँव में भी कई लोग फ़ाइनैन्स की सुविधा है कई लोग गाड़ियाँ ले लेके रखे हैं उनको बुला लीजिए या मार्केट से बुला लीजिए किसी को तो इस तरीक़े से हम लोगों का काम अब परिवहन विभाग से लिए बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं है पहले था रेलवे वगैरह हैं हम लोगों के यहाँ से बहुत नज़दीके है रेलवे की भी सुविधाऍं मिल जाती हम लोगों को और बस वाले नहीं मिल पाते हैं और ऑटो साइकिल और बाकी जो भी है बाइसिकल है और जो भी है अपना कार है लोगों के पास प्राइवेट कारें हैं वही अपना लोग चलते हैं उसीसे